जेह्की अज्जे दी टेक्नोलॉजी ऐ ओह्दे बिच अज्जे दी जेह्की नमीं टेक्नोलॉजी ऐ ओह्दे बिच जेह्कियां साढ़ी स्मार्ट वॉचां न साढ़ी जेह्की घड़ियां न ओह्दे बिच बी जेह्की जीपीएस सिस्टम जीपीएस सिस्टम लग्गे न जेह्दी बजह् नै अस जि'न्नी बी साढ़ी प्रोग्रेस ऐ जि'न्ना बी अस मतलब कि जेह्के रनिंग जेहके असें दौड़ लाई दी ऐ ओह्दा जेह्का जि'न्ना बी साढ़ा डिस्टेंस ऐ डिस्टेंस होई गेआ जेह्के साढ़े जेह्के साढ़े कदम जेह्के असें चले दे न ओह् बी अस इ'नें वॉचें उप्पर नापी सकदे न होर बी जेह्की साढ़ी जि'न्नी बी प्रोग्रेस ऐ जानि की साढ़े जेह्के होर बी जेह्की असें जेह्की जि'यां साढ़ी कैलरीज जेह्की साढ़ी असें कैलरीज असें एनर्जी लाई दी ऐ ओह् बी एह् जेह्के वॉच्स न एह् घड़ियां न एह् असें ई सनाऊ दियां न इं'दे बिच ऐसे सेंसर लग्गे दे होंदे न जेह्दी बजह् नै की एह् एह् जेह्की साढ़ी हार्ट जेह्की साढ़ी दिलै दी धड़कन ओह् बी अस नापी सकदे न इ'नें इ'नें यंत्रें इ'नें जेह्की घड़ियां नी इं'दी बजह् नै होर एह् साढ़े जेह्का दौड़ ऐ दौड़ बिच बड़े गै फायदेमंद साबत होंदे न की जे इं'दी बजह् नै अस अपनी जि'न्नी बी साढ़ी प्रोग्रेस ऐ ओह् अस नापी सकने न साढ़ी हर जेह्की गतिविधि ऐ इ'नें वॉचें उप्पर अस नापी सकने न होर इ'नें वॉचें बिच अज्जे दे टैम उप्पर होर बी जि'यां साढ़े अस फोन चुक्की सकने न कुसै गी फोन लाई सकने नी इ'नें बॉच इ'नें इ'नें घड़ियें उप्परा होर मेरा गोल इ'यै ऐ कि में इक साल दे अंदर अंदर पंज किलो बजन घट्ट करना ऐ ते मिगी पूरा विश्वास ऐ की जेह्की एह् जेह्की घड़ियां न इं'दी बजह् नै मिगी पूरा फायदा होग